जी हैलो नमस्कार नमस्कार मैम क्या मैम आप आइसक्रीम पारलर से बात कर रही हैं जी मैम हमारी गढ घर पर एक बर्थडे पार्टी है मैम तो उसके लिए मैम हम को दो सौ आइसक्रीम चाहिए मैम आप बता आप बता सकते है आप के पास कौन कौन सी आइसक्रीम्स है कौन कौन से फ्लेवर है मैम चॉकलेटी फ्लेवर मिल जाएगा मैम और मैम वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आप के पास कौन सी कंपनी का आइसक्रीम है मैम मैम वाड़ीलाल की नहीं है क्या अच्छा मैम तो चॉकलेट चॉकलेटी आइसक्रीम का एक फ्लेवर का क्या रेट है मैम अच्छा तो मैम और वो आप के पास कोन की क्या रेट है मैम कोन पचपन रुपया पचपन रुपये से कम रेंज का कोन नहीं है क्या मैम जैसे वो पन्द्रह बीस वो तीस का आता है अच्छा पैंतीस का कोन में कौन अच्छा मैम मान लो मैम मैंने आप को ऑर्डर दिए मैंने आइसक्रीम ख़रीदी तो मैं अपने को घर पर रखता हूँ तो वो कितनी देर तक सही रहेगी ख़राब नहीं होगी अच्छा मैम और मैम वो मटका कुल्फ़ी भी मिल जाएगी क्या हाँ मैम और वो बंच मिलेगा अच्छा तो मैम आप तो ऑर्डर लिख लीजिए पचास पचास मैम चॉकलेटी फ्लेवर और पचास मटका कुल्फ़ी पचास कोन और पचास ओरेन्ज हाँ तो मैम आप टोटल बता दीजिए एक बार हम को मैम मैं सादा हाँ ऑनलाइन पेमेंट कर दूँगा पूरा ही एडवांस कर दूँगा मैं एक बार हाँ तो मैम आप ऐसा करिए एक पचास मालवेड़ी भी ऐड कर दीजिए मैम आप होम डिलीवरी करते हो क्या मैम अच्छा तो मैम होम डिलीवरी का अलग से चार्ज लगेगा क्या या फिर उसी में है सब फ्री है ठीक है मैम धन्यवाद धन्यवाद